ओरैबादि मोनसे सामव आं जेब्ला सोरबा सासे गोब्राब मावफानो हायै सुबुंजोंहायो खामानि मावफानांगौ जायो अब्ला आङो जोबोर गोब्राबैनो समफोरखौ सामलायनांगौ जायो आरो समखौ हगारनांगौ जायो बेबादिनो आं बे सुबुंजोंहाय खामानिफ्राव बे सुबुङा जाय खामानिफोरखौ बियो रोङा आरो हाया बेयो बेबादिनो आंजों थांफानानैहायो बियो हायाब्लाबो बियो मावनो होन्नानै जेब्ला थांफायो अब्ला मावनाय समाव बियो जेबबो रोङा आरो जेबो खालामनो रोङा आरो खामनिया जोबोर गेदेर आरो जोबोर गोब्राब बे खामानिखौहाय जों सानैजों मावनांगौ समावहाय बियो जेब्बो रोङा आरो जेब्बो खालामनो हाया अब्ला आं हारसिङैनो माव खामानिखौबो मावनांगौ जायो आरो बेखौबो फोरोंनांगौ जा जायो बेबादिनो जोबोर गोब्राब जायो मानोना खामानिखौसो मावनो आरो ना बेखौसो बिदि खालाम बिदि खालाम नांगौ होन्नानै फोरोंनानै मावहोफानाय बिबादिनो आं गोब्राब मोनो आरो गोब्राब जायो मानोना खामानिफ्राबो जोबोर गोब्राब आरो जोबोर गेदेर बिखायनो आं बिखौसो फोरोंनाय ना आंसो मावनाय होन्नाय जायो बिखायनो जोबोर गोब्राब मोनो आरो गोब्राब मोन्नानैहायो समखौ बारहोनांगौ जायो आरो गोब्राब खामानिफोरखौ बिजों लोगोसे मावनांगौ जायो आरो मावनाय समाव आं जोबोर गोब्राब मोनो आरो जोबोर खस्थ मोनो मानोना जाय मानसिया आंजों मावफागोन बे मानसिया जेब्बो रोङा आरो गोब्राब खामानिफोरखौ मावनांगौ जायो आरो गोब्राब खामानिफोरखौ बिजों लोगोसे आं गोब्राब समखौनो बारहोनांगौ जायो